सभी स्कूलों में विषय अलग अलग तरीक़े से होते हैं कहीं कहीं हिंदी इंग्लिस संस्कृत इतिहास भूगोल गणित और अन्य सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं चित्रकला हुआ और कहीं कहीं स्कूलों में क्षेत्र के हिसाब से मराठी भी उसमें उपलब्ध होता है उर्दू भी होता है जिससे स्कूलों में इतने विषय पढ़ाए जाते हैं शिक्षक कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जिनके पढ़ाने का अंदाज़ तरीक़ा विषय के मतलब तौर तरीक़े से अच्छा लगता है बच्चे आसानी पूर्वक समझ जाते हैं कि शिक्षक हमे किस तरिक़े से हैंडल कर रहे हैं क्या पढ़ाना चाहते हैं हम आसानी पूर्वक उनकी बातें समझ लेते हैं किंतु कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं कि जो उनके पढ़ पढ़ाते तो हैं वो किंतु हमें समझ नहीं आता वो पढ़ा क्या रहे हैं बोलना क्या चाहते हैं पढ़ाते तो उसके एकरोडिंग ही है सब्जेक्ट क्या है किंतु बच्चों को या फिर हमे समझ नहीं आता है कि वो पढ़ा क्या रहे हैं उनके बोलने का तरीक़ा लैंग्वेज होता है बहुत ही अलग होता है शिक्षक बोलते सही हैं अपने हिसाब से तो ठीक है लेकिन हमें कुछ समझ में बोलने में हिचकिचाहट सी होती है कि क्या पता हम बोलें शिक्षक गलत समझें कुछ शिक्षक का तौर तरीक़ा स्वभाव अलग होता है वो चाहते हैं कि जैसा हम बोल रहे हैं बस पढ़ें लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे होते है जिनका पढ़ाने का अंदाज़ बहुत अच्छा होता है और इस्कूल में जो विषय होते हैं उसी से रिलेटेड वो हमें अच्छे से पढ़ाते हैं अच्छी बातें बताते हैं जैसे इतिहास का है तो इसिहास के टीचर हमें इतिहास के बारे में ही बताएँगे इतिहास हमारा क्या है हमारे बीते बीता हुआ कल क्या है और भूगोल से रिलेटेड रहता है तो हमें भूगोल के सर भूगोल के बारे में ही प बताते हैं जैसे भूगोल से रिलेटेड क्या है हमारे लिए पृथ्वी से क्या है भूकंप किस तरीक़े से आते हैं भूकंप कैसे आते हैं कैसे नहीं आते हैं ये सब सारी चीज़ें बताते हैं मैथ में रहता है तो हमें गुणा भाग वो अन्य तरीक़े से शिक्षक हमें सुझाव देते हैं कि नहीं इस तरीक़े से है ऐसा है इस तरीक़े से भाग दिया जाता है इस तरीक़े से गुणा किया जाता है अंग्रेज़ी के शिक्षक जो होते वो अंग्रेज़ी का विषय पढ़ाते हैं तो वो अंग्रेज़ी में ही बात करते हैं हाँ ठीक है इस तरीक़े से ये है अंग्रेज़ी किस सब्जेक्ट से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको समझ में आता है कुछ नहीं होते हैं जिसको नहीं समझ में आता है